میرا پسندیدہ تیراكی كا مقام سمندر كا كنارہ ہے سمندر كی لہریں اور گہرا پانی مجھے وہاں كی تیراكی كو بہت خوشی دیتے ہیں اور میں اس مقام پر اپنی تیراكی كا لطف اٹھاتا ہوں میرے علاقے میں ایک خوبصورت دریا بھی ہے جہاں پیشہ وارانہ تیراكی كے لیے جاتے ہیں وہاں كے خوبصورت مناظر ناقابل بیان ہے اور آپ كو طبیعت كی خوبصورتی كا لطف اٹھانے كا موقع ملتا ہے تیراكی ایک ممتاز مشغلہ ہے جو آپ كو خوشی انفرادیت اور صحت مندی كا موقع فراہم كرتا ہے سمندر كے كنارے تیراكی ایک خوابوں كی دنیا كو حقیقت میں تبدیل كرتا ہے اور آپ كی طبیعت كو سرور بخشتا ہے